آج بھی بھارت میں سرکاری اسپتال اور صحت سے جڑی بنیادی خدمات بہت جگہ پر موجود ہے لیکن ان کی معیار اور رسائی میں کافی فرق ہے کل ملا کر دیکھا جائے تو پچھلے سالوں میں صحت کی سہولت بڑھی ہے آیوشمان بھارت جیسے اسکیموں نے بہت سے غریبوں لوگوں کو علاج کا موقع دیا کووڈ نائنٹین کے دوران پورے ملک کا صحت ڈھانچا بہت دباؤ میں آیا آکسیجن کی کمی بیڈس کا نہ ملنا اور ویکسین کی بھاری مانگ کے بیچ حکومت اور عوام دونوں نے بھاری مشکلوں کا سامنا کیا زیادہ سرکاری اسپتال کھولنی چاہیے خاص کر دیہاتی اور پچھڑے علاقوں میں ڈاکٹر اور نس نرسوں کی تعلیم اور تعینات پر دھیان دینا چاہیے سستی دواؤ کی دکانیں اور موبائل ہیلتھ کلینک شروع کرنی چاہیے صحت کے بارے میں عوام میں جاگرکتا بڑھانی چاہیے تاکہ